हम एकटा उषाके पंखा लेने छलहुँ से बहुत नीक चलैए आओर दू साल भइयो गेलए लेकिन ओ बहुत नीक चलैए आओर बिजलियो कम खाइए ओकरा जे छै से चलबै छी अखन तऽ हमसभ उषाके पंखा नीक होइए